हेलो पुलिस सर मुझे एक कम्लेन दर्ज करानी थी क्या है न मैं एक बस से ट्रेवल कर रही थी मेरे बेग में एक ज्वेलरी थी जो मैंने अपनी सहेली को उसकी शादी पर गिफ्ट देने के लिए ली थी बहुत ही महँगी ज्वैलरी थी सर वह लेकिन मेरे बेग से गायब हो गई चोरी हो गई है अब मैं क्या करूँ आप उसको प्लीज ढूँढ दीजिए सर वह टापी बस उसका नाम टापी हैं वह रेगुलर चलती है डेली चलती है क्या आपको मतलब डेली यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं अपन उससे सर गेंदा चौक से बैठे थे सुबह आठ बजे हाँ सर भीड़ तो बहुत थी इतनी भीड़ थी कि मेरे को सीट तक नहीं मिली मेरे को खड़े खड़े आना जाना किया मैंने और इस बात पर भी झगड़ा हो गया था मेरे एक दो लोगों से की मेरे को बैठने दो मेरे को बैठने दो पर किसी ने बैठने तक नहीं दिया मेरे को सर आजू बाजु बहुत भीड़ थी मतलब इतना तो मैंने गिना नहीं कितना लोग रहे होंगे थीं चार पाँच छः काफ़ी लोग थे मतलब पू पूरे घिरे हुए थे

हाँ सर मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए क्योंकि सर दो दिन बाद उसकी शादी है शादी में ये गिफ्ट देना है मेरे को उसको हाँ ठीक है ना सर मैं कल आती हूँ या मैं अभी आ जाती हूँ एक घंटे में ठीक